मिगी ड्राइंग करना शुरू तों बड़ा पसंद हा में ड्राइंग फर्स्ट क्लास च गै करना स्टार्ट कीता हा ओह्दे बाद च में फिफ्थ च अपना सबजैक्ट रक्खेआ ड्राइंग करना मीं ड्राइंग करना बड़ा पसंद हा ओह्दे बाद च में कालेज च बी ड्राइंग करना स्टार्ट कीती फिर ओह्दे बाद बल्लें बल्लें में इक शाप उप्पर ड्राइंग करना स्टार्ट करी दित्ती फिर मीं ड्राइंग करना बड़ा शैल लग्गेआ फिर ओहदे बाद च कालेज टाइम च में सबजैक्ट रक्खेआ सबजैक्ट रक्खने दे बाद मिगी ड्राइंग बड़ी जैदा पसंद औन लग्गी पेई में छोटे छोटे डायग्राम करने लग्गी पेई अपनी नोट बुक उप्पर नोट बुक उप्पर पैनसिंल नाल फिर में बल्लें बल्लें पोस्टर बगैरा बनान लग्गी पेई फिर मीं ड्राइंग करना बड़ा शैल लग्गन लग्गी पेआ फिर में कार्टूनस बगैरा रंगोली बगैरा च इंटरेस्ट औन लग्गी पेआ फिर मीं रंगोली बनाना बड़ा पसंद हा जिल्लै कोई तेहार बगैरा औंदा हा उसलै मीं रंगोली बड़ी शैल लगदी ही फिर अपने बेह्ड़े बिच्च रोंगी रंगोली बनांदी ही और बी ड्रांइग करना मीं शुरू तों बड़ा पसंद हा इस बास्तै में ड्राइंग करना मिगी बड़ा जैदा शैल लगदा हा ड्रांइग करदे करदे मिगी ओह् इन्ना इन्ना एक्सपीरियंस होई गेदा कि में में चांह्दी कि में ड्राइंग चा आवर्ड मिले कोई क्योंकि में ड ड्राइंग मीं बड़ी जैदा पसंद ही फिर कार्टून बगैरा सब्भ कुछ करना मीं बड़ा पसंद होई गेदा हा फिर ओह्द ओहदे बाद च में छोटे छोटे इक पै दकान उप्पर कम्म करना स्टार्ट कीता उत्थै पोस्टर बनादी ही छोटे छोटे पोस्टर बनांदे बनांदे मिगी एक्सपीरियंस होई गेदा हा ड्राइंग करने दा फिर हून ते में पेंटिंग कालेज च बी सबजैक्ट रक्खे दा ड्राइंग करने दा ड्राइंग करने आस्तै मिगी ड्राइंग बड़ी शैल लगदी हून ते फिर ओहदे बाद च ड्राइंग बड़ी शैल ऐ

ड्राइंग ड्राइंग बड़ी शैल चीज ऐ ड्राइंग इक आर्ट बी बनी सकदी ऐ ड्राइंग कन्नै बंदा किन्ना फेमस होई सकदा ऐ ड्रांइग बड़ी मतलब होंदी ही बड़ी शैल ऐ ड्राइंग च बड़ी जैदा पोस्टर बनदे कपल्स कपल्स दे पोस्टर बनी सकदी होर बी बड़ा कुछ होई सकदा ड्राइंग करचै मैडल बी मिली सकदे होर बी बड़ा कुछ होई सकदा ऐ ते फिर ड्रांइग ड्राइंग च होर बी बड़ा कुछ होई सकदा ड्राइंग करना बड़ा पसंद हा मिगी शुरू तों बड़ा पसंद हा ड्राइंग करना ते शुरू तों ड्राइंग गी चुनी में हर हर टापिक च ड्राइंग हर टापिक च ड्राइंग कालेज टाइम च बी ड्राइंग ड्राइंग कन्नै एक्सपीरियंस बधदा ऐ एक्स मीं ड्राइंग बड़ी पसंद ही हून में ड्राइंग करना अपना अग्गें सबजैक्ट रक्खना चाह्न्नीं ड्राइंग च कन्नै एह् एक्सपीरियंस बनेआ कि सानूं अपनी आर्ट बड़ी जैदा पसंद होनी चाहिदी अपनी आर्ट गी कदें छोड़ना निं चाहिदा